प्रबन्धक बजैत छी की अहाँकेँ जे भोजनके हम ऑर्डर देने छलहुँ पाँच बजेके साँझमे कहने छलहुँ आ सात बाजि रहल छै ई अनावश्यक ओ सोचनैयो नहि छलियै की एतेक विलम्ब लगतै नहि तऽ अपनो घरमे सबटा व्यवस्था छै घरमे बना लेने रहितहुँ अहाँकेँ डिलीवरी बॉय की अछि से उचित हमरा एकरा अथी करू हमरा जे ई जे अस्वाभाविक जे अथी भेल हँ मानसिक उत्पीड़न भेल हँ ताहि पर बराबर अहाँ दी आ एकर शॉर्ट आउट करैके कोशिश करी